کچھ عام غلطیاں ہیں جو لوگ پہلی بار ڈرائنگ شروع کرتے وقت کرتے ہیں جیسے تناسب کی غلطی اشیاء کو صحیح تناسب میں نہیں بناتے جگہ کی غلطی مخصوص جگہوں کو دقیق نہیں بناتے جیسے کہ چیزیں جگہوں کے درمیان بنانا یا کمرے کی مکمل دکان کو نہیں بنانا رنگوں کی غلطی رنگوں کو درست طریقے سے استعمال نہیں کرتے جیسے کہ زرخیز رنگوں کی اضافے کو زیادہ کر دینا تفصیل کی غلطی تفصیل کو درست کر طریقے سے نہیں بناتے جیسے کہ چہرے کی خصوصیات یا دیگر تفصیلات کو نظر انداز کر دینا مختلف اشیاء کے نسبت ٹیپ کو صحیح نہیں بنانا جیسے کہ ایک شخص کو دوسرے شخص سے زیادہ بڑا یا چھوٹا دکھانا ایک اچھا فنکار بننے کے لئے مشق اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے صبر سے کام لینا دوسروں کی تخلیقات سے متعلق مطالعہ کرنا اور اپنی مہارتوں کو مستقل طور پر بہتر کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے جیسے جیسے آپ مزید مشق کریں گے آپ کی مہارتیں بہتر ہوتی جائیں گی